एखन जेना माँछके मे तऽ सबसँ लोक जादा माँग करै छै रोहु माँछ आओर रोहु माँछके कीमत छै अढ़ाइ सओ तीन सौ रुपैए किलो बुआरी माँछके कीमत छै दुइ अढ़ाइ सौ तीन सओ रुपैए किलो रोहु बुआरी सबसे जादा माँग छै बाद बाँकी पहिने जमानामे इचना पाेठी कब्बै गरइ सब माँछ लोक खाइ छलै सब जगह खएलक खरिदलक लेकिन आइके जमानामे ने खाली रोहु बुआरी माँछ तऽ बहुत बिकाइ छै जा लेकिन जादा माँग छै रोहुके बुआरीके आओर माँछसबके दाम तऽ बहुते छै नाम नाम ओतेक नामके नामपर माँछके तऽ नामके पतो नहि यऽ ब्रिकेट ब्रिकेट हिलसा कब्बै गरइ इचना पोठी मारा रेबा सब छै लेकिन सबसँ जादा माँग छै रोहु ओकर बाद बुआरी आओर माँछसब बिकाइ छै लेकिन सबके कीमत छै सबसँ जादा कीमत छै रोहु ओकर बाद बुआरी ओहिकेबाद जे आओर माँछसब छै से सबकिछु सस्ता बिकाइ छै जेना माङ्गुर अबै छै आन्ध्राके अबै छै आन्ध्राके अबै छै आओर ओतऽसँ अबै छै बाहर बाहरके माँछसब अबै छै लेकिन वएह छै जे अपना देशके जे जे छिए माँछ रोहु सबसँ जादा कीमती छै ओहि माँछसँ जादा कीमत छै ओकरो रोहु बुआरीके बेसी कीमत छै बाद बाँकि आओर देशके जे माँछसब छै ओकर आब कोनो नहि छै ब्रिकेट छै गोलहा छै चेचरा छै ओ रेबा छै छही छै नैनी छै करिऔँची छै मछलीके तऽ नाम बहुते छै लेकिन ओतेक नाम ओकर रेट नहि ओतेक होइ छै कतेक कोन ककर रेट छै लेकिन रोहूके रेट अढ़ाइ सौ तीन सौ रुपैए किलो छै बुआरी अढ़ाइ सओ तीन सओ रुपैए किलो छै आओर ई जे छै बड़का माँछसब सओ डेढ़ सओ डेढ़ सौ रुपैए किलो छै जे सबसँ लोक जादा पसन्द कएलक रोहु बाद बाँकि मछलिए छै जे माँछ खेनिहार यऽ ओहो माँछे छिए चाहे ओकर इचना होइ चाहे पोठी होइ मछलिए छिए ओकरो सबके तऽ रेट किछु छैहे ई तऽ नहि छै जे नहि छै रेट ओहिओ सबके रेट छै ओहोसब सबसँ कमके छैहे नहि कोनो नहि गिधनी इचना जे छोटकी छोटकी इचना छै सेहो छै दुइ सओ डेढ़ सओ रुपैए किलो ओ डोका छै सेहो छै एक डेढ़ सओ एक सओ डेढ़ सओ रुपैए किलो काँकोड़ो छै एक सओ टके किलो मछलीसब तऽ आब जे माँछ खेनिहार यऽ से तऽ काँकोड़ डोकासब महगे छै किछु नहि छै सस्ता हमरासभके जमानामे काँकोड़ डोका सबके कोनो मोले नहि छलै माँछोसब जे रहै से धानेके चाउरेके गहूमोके दै छलै ओहो बराबरे दै छलै धान चाउरके आब तऽ से छै नहि आब तऽ सबटा छै महगे सबके रेट छै वएह अढ़ाइ सओ तीन सओ रुपैए किलो देलक एम्हर तऽ छै पहिने तऽ जे धान दै छलै धानोके बराबरे चाउरोके बराबरे गहूमोके बराबरे आब से वला छै नहि हाल नहि ओ माँछ छै आओर नहि ओ लोक छै आब नहि ओहन खेनिहार छै सब बस